प्रदेश जाते हैं तो पेड़ पौधा के देखभाल करने को लिए बेटा पतोह पोता पोती सब देखता है वही सब सेवा करता है पेड़ पौधा के नहीं नहीं अगर ऊ नहीं रहता है तो अगल बगल के आदमी देखता है उसके बाद अपना प्रदेश जाते हैं तो सबको कहकर के जाते हैं जो कि पेड़ पौधा के लिए देखना अगर नहीं उतना देख सकते हैं तो हम अपना सोच करके फूल लगा देते हैं और कहते हैं कि उतना ही लगाते हैं जो कि हमको सेवा चलता है उस फूल को वही करते हैं बेटा पतोह पोता पोती सब करता है इतना ही नहीं